जी हाँ हाँ आपने इनका पहले यूज किया हुआ है जी हाँ हम इनका यूज भी करेंगे आप सप्लाई कब करेंगे इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई भी अच्छा तो ठीक है इसकी सप्लाई कब तक कर सकते हैं मैं इसका डेमो लेना चाहती हूँ दो तीन दिन बाद में मैं आपको कॉल कर के बता दूँगी सामान ले के आ जाना हाँ ठीक ठाक चल रही है यह खांसी बुखार कैंसर वगैरह देखेंगे तो आप ले के आना अच्छा जी आप लेकर आना हम डेमो देख कर फिर बता देंगे

आप यह बीमारी इसके बारे में कुछ कहना चाहोंगे इसकी कोई टेबलेट बनी हो तो बता देना हाँ बता देना